देखियौ हम सुपौलके तऽ नहि छी हम सहरसा जिलाके छी तऽ हम अपन जिलाके एकटा अहाँके पर्यटक स्थलके बारेमे बताबै छी जे हमर सूर्य मन्दिर कन्दाहाके ओतऽ अहाँके बता दी जे हुनकर जे मन्दिर छै से बहुत पुराना मन्दिर छै बहुत पुराना मन्दिर छै आर अहाँके बता दी ओतौका एकटा चीज जे सूर्य के अगर रोशनी पड़तै तऽ सबसऽ पहिने ओ सूर्य के रोशनी ओ मन्दिर के अन्दरमे जे भगवानके मूर्ती छै मूर्तीपर एकटा चक्र लागल छै ओ चक्रपर सबसऽ पहिले ओ किरण पड़ै छै ओकर बादे ओ खिलै छै ओ धूप आर अहाँके बता दी कि ओतय ओ शिलालेख एकटा लिखल अछि ओ एहन भाषामे अछि कि आइतक ओकरा बारेमे पता नहि चलि सकल कि ओ कोन भाषामे लिखल अछि आब अहाँ समझि सकै छी जे ओतय पर्यटन विभाग तक कए जँ पता नहि लागि सकल कोन भाषामे लिखल अछि ओ चीज तऽ कतेक पुराना चीज छै एखन तक पर्यटन विभागके ई चीज नहि बुझल छै आर एहन एहन बहुत जगह अछि जेना बनगांव भए गेल बबाजीक नामसॅं प्रसिद्ध अछि हमर गामके उग्रतारा मन्दिर साक्षात भगवती अछि ओतय तऽ एहि तरहसॅं कहि सकै छी जे हमरा जे जिला सहरसा अछि हमर जे मैथिल अछि ओ बहुत नीक जगह अछि पर्यटन स्थल लए दर्शनीय ये सब